वीह नवंबर ॿ हज़ार टेवीह एकवीह नवंबर ॿ हज़ार टेवीह ॿावीअ नवंबर ॿ हज़ार टेवीअ टेवीह नवंबर ॿ हज़ार टेवीह चोवीह नवंबर ॿ हज़ार टेवीह पंजवीह नवंबर ॿ हज़ार टेवीह छवीह नवंबर ॿ हज़ार टेवीह सतावीह नवंबर ॿ हज़ार टेवीह